हेलो बिजली घर मां फ़ॉर वीमा सोनू मानवानी ॻाल्हायां पियो मुंहिंजे हेठां मुंहिंजा ॿ किराएदार रहंदा आहिनि हुनजी अची करे रीडिंग चैक करो जो ॾिसो अची करे चैक करे मूंखे ॿुधायो कि उस वधीक थो अचे या घटि प घटि थो अचे पॉवर जंहिं में सही सही तरह सां उपयोग करनि पिया हिन लाइ तव्हांजी तव्हांजी महिरबानी थींदी हिन लाइ अची करे चैक करे वञो धन्यवादु